موجودہ وقت میں خواتین کو میرے خیال سے کسی بھی چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس وقت ہماری سرکار جو ہے عورتوں کے لیے کام مہیا کرتی ہے تعلیمی میدان میں روزگار کے میدان میں جیسے ہمارے یہاں گاؤں کی عورتیں ہیں وہ پہلے جو ہے باہر کام کرنے جانا پڑتا تھا لیکن اس میں انہیں جو ہے کیا نام ہے سیکورٹی کے مسئلے ہوتے تھے تحفظ سرکار نہیں فراہم کر پاتی تو سرکار نے اب عورتوں کے لیے ہر گاؤں میں جو ہے کیا نام ہے کام مہیا کر دیئے ہیں روزگار کے اور ہر جگہ جو ہے لڑکیوں کے پڑھنے کے لیے کالجز اسکول وغیرہ کھول دیئے ہیں اور لڑکیاں جو ہے اب مردوں کے برابر ہر کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں انہیں جو ہے ملازمت میں برابر تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں جتنی مردوں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اتنی ہی عورتوں کو بھی دی جاتی ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے اگر جیسے کوئی نائٹ شفٹ کرتا ہے تو سرکار جو ہے ان کے لیے جو ہے آفس میں الگ سے سیکورٹی کے انتظام ہوتا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی بدنظمی نہ ہو اور انہیں تحفظ فراہم کیا جا سکے میرے خیال سے آج عورتیں ہر جگہ جو ہے مردوں کے برابر ہی میدان میں جتنے بھی کام ہیں تعلیمی میدان ہو یا روزگار کے میدان ہو ہر جگہ عورتیں جو ہے برابر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں